बारीक बारीक चित्रां काडले उपरांत एक आवड निर्माण जाली आनी अदीक बरी तरेन व्हडलीं चित्रां काडपाची आशा जाली आनी हीं चित्रां एकाद्या विशयी म्हणगे टॉपीक घेवन येताली आनी हें चित्रां चितारताणां वो म्हणून येता म्हज्या चित्रकलाक लागून म्हजें नदर व्यापक जाली म्हणल्यार एक चित्राचो विशय घेवन हांवें हांव त्या विशयाक वेगळे तरेन वेगवेगळे बाशेन पळोवंक लागलें म्हजी सुजनशीलताय म्हणगे क्रिएटिविटी वाडली आनी म्हजी जीं भावनां आसात त्यो अदीक घट जाल्यो कित्याक एकाद्या चित्रा वरवीं हांव म्हजी भावना व्यक्त करतालें हाका लागून म्हजी भावना कशे तरेन हांवें अवळून म्हणगे कंट्रोल करून दवरुपाक जाय तें म्हाका कळ्ळें आनी ही भावना बरे तरेन एकाद्या चित्रां वरवीं लोकां मदें व्यक्त कशें करपाक जाय तें म्हाका कळून आयलें अशे तरेन ही चित्रकला म्हाका बरे मनीस जावपा खातीर खूब आदाराक पडली